मेरे अकार्डिंग जेह्ड़ा ऐ स्पोटर्स बिच्च अगर कोई सक्सैस ऐ ते फेलियर ऐ ते कोई मायने निं रक्खदा अगर फेलियर ऐ ते उस्सी इक अपनी लाईफ दा इक एक्सपीरियंस पता चलदा कि अगर मी अगर मी इस चीज बिच्च मीं फेल होएआ ते की होएआ किस बजह् कन्नै होएआ में ऐसी केह्ड़ी चीज जेह्ड़ी ऐ ओह् करनी चाहिदी जेह्ड़ी में कदें सक्सैस अगर में अगर इस चीज गी पाना ठीक ऐ ते मतलब इक फेलियर कि'यां हैल्प करदा इक स्पोटर्स मैन गी अपने आप गी बैटर प्रूव करने च फेलियर जेह्ड़ा ऐ ना अगर में अपने अकार्डिंग दिक्खां में बी ते इक स्पोटर्स पर्सन आं में बी गेम खेल्लनी आं अगर में जि'यां अगर में कोई जि'यां में गेम खेल्ला दी आं ठीक ऐ अगर कंटीन्यू में गेम खेल्ला दी आं ते में अगर मिगी लग्गा दा कि मेरा पोआइंट नेईं आ दा ते में मेरे अंदर इक इक आग अग्ग जेह्ड़ी होंदी ना अग्ग ओह् पनपदी कि यार नेईं एह् चीज अगर मेरे कन्नै अगर में एह् चीज नेईं करी पा दी ते एह् में करनी ऐ अगर में इस च में फेल होआ नी आं ते में एह्दे च सक्सैस पानी ऐ मतलब में इसदा मतलब बोह्त जैदा मैह्नत करनी ऐ ताकि में अपने स्पोटर्स दे स्पोटर्स बिच्च में अपना बैटर देई सक्कां ठीक ऐ ते बोह्त गै अच्छा फील्ड ऐ स्पोटर्स बिच्च अगर अस फेल बी होई जाच्चै अगर अस सक्सैस पाच्चै ते बोह्त गुल एंड गुड एंड वैल ते अगर अस फेल होई गे ते असें गी इक बोह्त गै मतलब अपने आप गी बैटर करने दा ही मौका मिलदा ऐ ठीक ऐ